बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है फैशन को लेके मेरे जीवन में उससे मैं बहुत अलग अलग तरीके से भी चीज़ें पहनने लगी हूँ अलग अलग तरीके से भी चीज़ें देखने लगी हूँ एक चरित्र है जिसका नाम है अंजली उस मूवी कुछ कुछ होता है की जिस तरीके से वो अपनी साड़ियाँ और अपनी चीज़ें पहनती है और जिस तरीके से अपने आपको रखती है वो बहुत प्यारा लगता है और उससे बहुत अच्छे तरीके से लेके घूमती है एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है पू उससे जिस तरीके से वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती है और भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाईन्स भी पहनती है वो भी बहुत अच्छा लगता है एक और चरित्र है जिसका नाम है कायरा वो वो डिअर ज़िन्दगी मूवी की है जिस तरीके से वो अपने कपड़े लेके घूमती है और जिस तरीके से वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है और जो वो बहुत अभिमान से पहनती है इस लिए वो बहुत अच्छा लगता है